आसामनि गाहाय दोहोरोमानो जादों हिन्दु हिन्दु दोहोरोमबाबो गुबुन गुबुन आलादा आलादा दोहोरोम थायो बिदिनो बर'फोराबो मोन हिन्दुबाबो मोनथाम दोहोरोम दं बिदिनो बिबार बाथौ बोलि बाथौ ब्रह्म बिदिनो बिबार बाथौवाव जोङो बिबार होनानै खुलुमो गोदोहाय खेराइ होयोमोन दायो बिबार बाथौवाव बिबारजों बिबार होनानै खुलुमो गय जरा फाथै जरा दै गोथार लानानै इदिनो खुलुमो बिदिनो ब्रह्मफोरा आवाटि सावो बिदिनो बोलि बाथौवा बोलि बाथौवा बोलि बाथौवा बिदिनो बिसिनि नेमै थाङो बिदिनो गुबुन गुबुन आसामाव गुबुन गुबुन दोहोरोम दोहोरोमफोर दं बिदिनो इस्लाम बुध्दु इदफोर ख्रिष्टानफोर ख्रिष्टानफोराबो गावसिनि दिसिम्बर जिबा खालारनिफ्राय बर'दिन ख्रिसमास फालियो बिदिनो जोंनि बाथ बाथौवाबो बैसाग दाननि से खालाराव बैसागु फालियो बिदिनो आमथि फुजा खाटटिक फुजा ओंखाम गोरलै माघ मासाव मागो मागोफोर मागो जायो माघ माचाव बिदिनो बर'वाव बाथौ दोहोरोमाव बर'वाव मोनबा मोनबा फोरबो दं बेफोर मोनबा फोरबोआव मोजाङैनो गाजा गोमजायै फालियो आरो रंजा बाजायैनो न'खराव आलो गोजोन मोजाङैनो फलिनाय जायो आरो हिन्दुफ्रा बिदि ब्रह्म दोहोरोमाबो बिदिनो फालियो आरो बोलि बोलि बाथौवाबो बिदिनो फालियो ख्रिष्टानफोराबो बिसोरो गावबागाव गावसिनि गावसिनि माबाफोराव बिदिनो फालियो आरो बुध्दुफ्राबो गावसिनि बुध्दुखौ फालियो आरो बुध्दु ईश्वोर होन्नानै फालियो आरो बिदिनो आसामाव गोबां होह आलदा आलादा दोहोरोमफोर दं आरो बिदिनो दोहोरोमा गुबुन गुबुन आलादा आलादा आरो गावबागाव गावबागाव नेमजों थाङो आरो बिदिनो हिन्दुफ्रा